गुजरात अची करे किथे घुमिणो त मां चवंदसि की पहिरीं सोमनाथ दर्शन ते दर्शन करण खपनि सोमनाथ मंदर ॿारहां ज्योतिर्लिंग मां हिकु ज्योतिर्लिंग आहे ऐं उहो पूराणो ज्योतिर्लिंग आहे सोमनाथ मंदर जो वर्तमान जेको मंदरु ठाहियो आहे उहो सरदार वल्लभ भाई ठाहियो हुओ ऐं मंदर जे साम्हूं ई सरदार वल्लभ भाईअ जो स्टैचू बि ठहियलु आहे मंदर ॾाढो ई सुठो आहे मंदर जे अंदरु दर्शन करणु वेंदे पाण खे कोई बि वस्तू खणी वञणु ॾींदा न आहिनि त उहो वस्तू पाण खे उते जमा कराइणु खपंदी आहे जीअं पंहिंजो मोबाइल हुजे या ॿी कोई शइ हुजे उहो पंहिंजी उते लॉकर में रखंदा आहिनि पाण दर्शन करे पोइ ॿाहिरि निकिरूं त पाण खे वरी ॾेई छॾींदा आहिनि मंदर में अंदरु वेंदे सॼो सोन सां मंदरु ठहियलु आहे ऐं ॾाढी वॾी मस्तु शिवलिंग रखियल आहे ऐं सोमनाथ जी आरती बि मस्तु थींदी आहे आरतीअ में तव्हांखे इलाही शांती ऐं आनंदु मिलंदो आहे सोमनाथ वञे त आरतीअ जो लाभ ज़रूरु वठण घुरिजे मां त उहो ई चवंदसि शाम जी आरतीअ जो लाभ त ज़रूरु वठिजे ऐं सोमनाथ बीच बि ॾाढो मस्तु आहे मुखे त सोमनाथ जो बीच ॾाढी मज़ा आई हुई उते साइकिल हलाइणु हुजे या दरिए में पाण खे घुमिणो हुजे त ॾाढी मज़ा ईंदी आहे ऐं हुतां जो दरियो बि ॾाढो सुठो आहे असांखे सोमनाथ घुमण में ॾाढी मज़ा मूंखे त ॾाढी मज़ा आई हुई ऐं रोमांचिक ॼण पल लॻे पियो ईअं पियो लॻे त ॼण सोमनाथ घुमण वञिजे ई वञिजे केर बि अचे त सोमनाथ त ज़रूरु घुमणु वञणु खपे